मां गुजरात सूरत जी रहवासी आहियां जहिड़ो सूरत जो नालो आहे तहिड़ी सूरत अथसि सूरत सफ़ाईअ जे मामले में पहिरे नंबर ते आहे सूरत में घणियूं ई जॻहियूं ॾिसणु लाइक़ु आहिनि जीअं त डूमस बीच सुआली बीच डांडी बीच चङा ही समुंड जा किनारा आहिनि जिते वञी असां मौज करे सघंदा आहियूं पंहिंजी फैमिलीअ सां गॾु ऐं उते वञण जे लाइ असांजे लाइ असां लाइ बी आर टी एस बस जी सुविधा पिणु आहे जंहिंमें वेही करे तव्हां उन्हनि समुंड जे किनारनि ताईं पहुंची सघंदा आयो उन समुंड जे किनारनि ते तव्हां घोड़े सवारी करे सघंदा आयो ऐं सूरत जूं मशहूर शयूं जीअं त लोचो आलू पूरी भेल पूरी पानी पूरी खमण सभु कुझु खाई सघंदा आहियो सूरत में मॉल बि घणा ई आहिनि सूरत जीअं त गुजराती बि घणा रहंदा आहिनि पर हितां जा गुजराती बि ॾाढा मिठा आहिनि ऐं सूरत में सिंधी बि घणाई रहंदा आहिनि सभिनी खां सुठे में सुठी एरिया सिंधियुनि जी आहे रामनगर जिते घणा ई मंदर टिकाणा जीअं त जय बाबा आश्रम टेऊंराम आश्रम अनंदपुर दरबारु सभिनी खां सुठो झूलेलाल मंदरु असांजो झूलेलाल मंदरु आहे जिते असां सभु सिंधी चंडु मिली करे मल्हाईंदा आहियूं ऐं चालीहो बि गॾिजी रखंदा आहियूं चालीहे ई ॾींहुं झूलेलाल मंदर ते मौज लॻंदी आहे हाणे सूरत में सभिनी खां वॾो डायमंड हब बि ठाहियो वियो आहे जंहिंजो इनॉग्रेशन करण लाइ श्री असांजा प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी आयल हुआ ऐं असांजो हाणे सूरत में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अडो पिणु ठाहियो वियो आहे जितां तां ॿाइरनि देशनि में वञी मुसाफ़िरी करे सघो था मतिलबु त असांजो सूरत सभिनी खां सुठो आहे जय झूलेलाल